हम एहि बीचमे एकटा मोबाइल लेलहुँ ओप्पो ए तिरपन मोबाइल तऽ बहुत ही अच्छा रहल बहुत ही अच्छाए आओर चलबयमे भी बहुत ही अच्छा ओकर फीचरसभए आओर अहाँ ई मोबाइल बहुत ही अच्छाए आओर ई ललहुँ हम साढ़े सत्रह हजारमे मोबाइल ललहुँ तऽ हइ हमरा सभी केओ पूछि रहल छै जे कोन मोबाइल लिऔ तऽ हम ओकरा कहि रहल छियै ई मोबाइल अभी बेहतर छै किआकि हम यूज करलियै हँ एकरा तऽ यूज करैत ई हमरा बेहतर फील दलक हँ जे मतलब जे अच्छा छै मोबाइल आओर ओकर चार्जिङ्गो बेकअप ठीक छै पाँच हजार एमएज बैट्रीक छै आओर एहिमे तैतिस वाटकऽ चार्जर सेहो सपोर्टेड छै फास्ट चार्जर ओकर बाद